आङो संनायनि माबायाव खोनथानो नागिरदोंमोन फार्स्ट आङो माबोरै संबोआ माबोरै सोलोंबोआ आंथ' बिदिनो हारसिङै आइ बिमाफोर संनायफोरखौ बिमाफोर संनायफोरखौ नायै नायै संबाय दा रेंबाय मोजांयै मोजां संनाय फोरखौ आं बिदिनो बि इउथुब थिउथुबावबो नायनोबो रोङा सोलोंनोबो बिदियावबो सेलोङाखै आङो नायनो रोङा आं बिदिखौबो इउथुब इउथुबाव नायनाय मानायखौबो रोङाबो मिनथियाबो बिदिखौ न'आवसो इदिनो न'आव सं ओन्दैनिफायनो न'आव बिमा बिमाफोरनि संनायफोरखौ नायबाय संबाय माबादि सङो ओंखामफोरखौ संबा दैया बेसे बुरजा होनांगौ माइरं सेरसेबा दैया बेसे बुरजा आधा केजि संबा बेसे बुरजा होनांगौ बेफोरखौ खेल खालाय खालाय संदों आरो इंख्रि फोरखौ थ' दाथ' नै दा माजों माजों संबा गेथाव जायो बेखौथ' नै दाथ' आबर सिजेन जाबाय आबरजों दावफोरजों संबा जि गोथाव जायो आरो अमा बेदरजों अमा बेदरजों आबर फोरजोंबो गोथाव जायो

जिखिया सङा गोथाव जायो दा दावफोरजों आरो बिदिनो लाब्रा लुब्रा फोरखौबो बिदिनो खबि सिजेनफ्राव आलु सिजेनफ्राव लाब्रा सङो मेरला बिदि संबा खथ्थ' गोथाव जायो लाब्रा संबा आलु खबि लाब्रा सयाबिन होलाबायनानै संला बायो दाथ'

दा गाबागाव सिजेनाव गावबागाव गोथाव मोनो इंख्रिफोरखौ सिजेन गैयैआवथ' थावनाय मोना सिजेन जों सिजेनसो गोथाव मोनो इंख्रिफोरखौ आंनि बुंनांगौ आ बेनोसै आं बेयावनो फोजोबबाय